अमरीका जाय लेल चाहै छियै पासबुक बनै छै बनबै लेल चाहै छियै कतेककेँ बनै छै कतेतकेँ नहियो बनै छै चाहै छियै जे जयबै मगर ओ पासबुक नहि बनि रहल छै आ कोशिश करै छियै जे जायके लिए जब जा हेतै तब ने जब पास बनतै तभी ने जयबै